पिछले कई वर्षों में देखें तो महिलाओं का प्रतितन प्रतिनिधित्व खेलों में बढ़ा है आप देखें जेसे एक उधारण मैं लेता हूँ महिला क्रिकेट का आस से कुस साल पहेलो तक महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था महिला क्रिकेट को सम्मान नहीं दिया जाता था केवल पुरुष क्रिकेट को सम्मान मिलता था लेकिन अभी कुछ वर्षों से महिला क्रिकेटर्स को भी लगभग सामान सम्मान मिल रहा है हालांकि वेतन अभी भी कम है जिसके लिए लगातार बातचीत चल रही है महिलाऍं हमारे यहाँ से मेघा परमार पाउना डेरिया ये माउंट पर फ़तह की हैं और इस बार एशियन ओलम्पिक में भी सौ एक सौ सात के आस पास भारत ने मेडल जीते जिन में से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने भी मेडल में अपनी भागीदारी निभाई